कार्यवाहीके तहत जे भी पसन्दीदा भोजन छै मानि लिअ कि हम रेस्टोरेन्टसँ ऑर्डर कयलहुँ आओर वहाँपर हमरा पास नगद राशि उपलब्ध छै हमरा एखन ऑनलाइनके सुविधा उपलब्ध नहि अछि कि हम हुनका ऑनलाइन भुगतान कय सकियै आओर हुनका सभक जे भी पॉलिसी छै जे भी हुनका सभके एप्लिकेशनके माध्यमसँ जे भी हम ऑर्डर कयने छी आओर जखन हम भुगतान करैके लेल चाहै छी तखन अगर हमरा कैश ऑन डेलिभरीके उपलब्ध नहि छै सहायता तहि लअ कऽ तऽ हम हुनका एकटा रिक्वेस्ट कय सकै छी कि हमरा नगद राशि उपलब्ध छै हमरा पास जे लअ कऽ हम एखन ऑनलाइन अहाँके भुगतान नहि कऽ सकै छी ओहिके लेल अहाँके एकटा एप्लिकेशनमे जाकऽ अहाँ हुनका एक व्यक्तिगत रुपसँ इमेल भेज सकै छी या फेर हुनका जे भी छै सहायता केन्द्र जे भी हेल्प डेस्क जे भी हुनका छै हुनका जा कऽ ओतय लिख सकै छी ओकरा तहत अहाँके जे भी रेस्टोरेन्ट अधिकारी छथिन से अहाँके मदति करता कि अहाँके जे भी पसन्दीदा भोजन अहाँ ऑर्डर कयने छी से जा कऽ अहाँके दअ कऽ ओतय जा कऽ अहाँके डिलिवरी जे व्यक्ति करैथिन हुनका हुनका तहत अहाँके नगद लअ कऽ अहाँके भोजन देताह